औ सिनायो सिनायो बेखौथ' सिनायो औ सिनायो औ औ बिराद ग्र' जाबायना औ औ औ औ न' बांबो लुबायना खालामनांसिगोन जोङो र'

औ एसे थाइसे थाइनैफोर मोनो खोमा ना इउटुब चेनेलखौ एबार फैगौ जानुवारिनिफ्रायनो खुलिनोसै नामा सानैबो समानैनो मालाय गोजान गोजानाव थांथारो माथो

जोंहाबो उनावलागै बिदिनो थांनायनि प्लेन खालामनोसै नामा इउटुब चेनेल खुलिनानै लासैनो ग्र' जालाङोबा

औ आसामावनोथ' बियो आसामावनो ट'प नाम्बार वान जानानै दं आरो बे इउटुबार एसामिसनि खुलिनो सानबाय आंबो औ औ औ आंबो नोंबो बिदिनो जादो सानैबो ज समानैनो खुलिनोसै औ एसे नाम मोनो खोमा ना औ मोनो मोनो मोनो सिगांनिफ्राय बांसिन बावबायसो औ

खुलिनोसै दे होनबालाय आसोल औ खुलिनोसै